ہیلو آٹو والے بھیا بول رہے ہیں جی مجھے جامع مسجد جانا ہے کوئی آٹو ہے ابھی جی تو بھیج دیجیے اچھا ساری آٹو نکل گئی دیکھیے کوئی ہو تو بچے بھی ہیں ساتھ میں جی اور یہاں آئیڈیل پبلک اسکول کے پاس سے جانا ہے جی ٹھیک ہے بھیج دیجیے دس منٹ میں